मोबाइल आओर टी वी जेना तकनीकके बेसी उपयोग कयलासँ बच्चाके आँखिपर असर पड़य छै हँ बेसी मोबाइल देखलासँ ओकरा बच्चा सबके आँखिके जे छै से खराब होइके सम्भावना रहय छै माथा मानसिक प्रेशर बेसी बनय छै अइ दुआरे जे ओ एकाग्र भऽके ओकरा देखैत रहय छै तऽ ओकरा जे छै से माथामे दर्द हुअए लगय छै अइ तरहक समस्या ओकर बेसी होइ छै हँ टीवियोमे वएह समस्या छै जे टी वी अगर मतलब बच्चा नजदीकसँ बेसी काल तक देख रहल यऽ तऽ चूँकि मेन गप छै जे एकाग्र भऽ कऽ देखऽ पड़य छै तऽ ओ एकाग्र भऽ कऽ देखऽ पड़य छै तै लअ कऽ जे छै से ओकरा आँखिपर आओर सिरमे दूनूमे जे छै से दर्द जेना समस्या उत्पन्न होइ छै हँ मानसिक परेशानी होइ छै